रोस खतखतें बांगडे कल्ली मुगाची गाटी सासांव भाजी चटणी पापड लोणचें उसळ शिरो उपमा मणगणें सजी शेवयो फोव तीखट फोव गोड फोव ताल्ले बांगडे फ्राय चणक फ्राय बांगड्याचें आमट टीख बांगड्याची उड्डामेथी बांगड्याचें लोणचें चिकन शाकोती चिकन काफ्रियाल चिकन चिली चिकन फ्राय चिकन पोळी चपाती भाजी रस ऑमलेट ऑमलेट पाव तातीं फ्राय बुरजी तांतयांची भुरजी पनीर भुरजी मिर्ची भजी नुस्त्याचें हुमण सुंगटाची कडी